एक्सन कैब रद्द करें क्योंकि ड्राइवर नहीं आ रहा है आपने स्थानीय टूर एजेंसी से कैब कार बुक की है आप कार का इंतज़ार कर रहे हैं लेकिन ड्राइवर तय जगह पर नहीं पहुँच रहा है क्योंकि एजेंसी को कॉल करके बताएँ कि आप ट्रिप रद्द करना चाहते हैं या रद्द नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ड्राइवर नहीं आ रहा है इसलिए आपको बताना चाहिए कि आप ट्रिप रद्द करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं